थाणे डिस्ट्रिक्ट में अॼुकल्ह जाम नयूं नयूं बिल्डिंगियूं ठही रहियूं आहिनि अॻे बेरेकियूं हूंदी हुयूं बेरेक बि अवेलेबल आहिनि थाणे डिस्ट्रिक्ट में रहण जे लाइ माण्हू जाम माण्हू बेरेकिनि में अची रहंदा आहिनि ॿियो बिल्डिंगियूं आहिनि ॿियो हॉस्टल टाइप पई ठहियल आहिनि वस्तियूं आहिनि अॼुकल्ह थाणा में ॾाढी डेवलेपमेंट थी रही आहे नयूं नयूं वधीक जाम बिल्डिंगियूं ठही रहियूं आहिनि नवां नवां प्रॉजेक्ट चालू आहिनि वॾा वॾा वीह वीह टीह टीह चालीह चालीह माण्हुनि जूं बिल्डिंगियूं ठहनि थी पेयूं हुन में ॾाढा घर ठही रहिया आहिनि जाम माण्हुनि खे घरु अॻे घरनि जा अघु वधीक हूंदा हुआ हाणे माण्हुनि खे घर मिलनि था पिया सुठे अघु में ॿियो अॼुकल्ह रेंट ते बि माण्हू माना भाड़े ते बि माण्हू रही थो सघे नंढे घर में नंढे घर में जेके थाणा ऐं शहर में वञ त ॾह ॿारहें हज़ार पंद्रहें हज़ार में माण्हूअ खे घरु मिली थो वञे भाड़े ते थोरो थाणा डिस्ट्रिक्ट में ई थोरो माना रुरल एरीया में अची गांव जे साइड त सतें अठें हज़ार में बि भाड़े ते घरु मिले थो ऐं ॾाढो सुठो कमु चालू आहे माण्हुनि खे घरु बेरेकियूं मिलनि थियूं रहण जे लाइ जेका माण्हू अचनि त थाणा में कमु करणु जे लाइ या पढ़ाई करण जे लाइ ॾाढियूं बिल्डिंगियूं अॼु पेयूं आहिनि हुन में माण्हू हिकु फ्लैट वठी करे ॿ टे समुझ सिंगल माण्हू अचे थो कमु करण या पढ़ाई करणु थाणा में त ॿ टे पाण में गॾिजी करे हिकु फ्लैट भाड़े ते वठी करे ॾह पंद्रहं हज़ार भाड़ो हुननि जे लाइ मामूली ॻाल्हि आहे हुन में रहनि था पिया ऐं उहे अवेलेबल आहिनि इहा सुविधा सुठी आहे थाणा में जाम सुठियूं न्यूं बिल्डिंगियूं ठही रहियूं आहिनि नवां नवां घरु ठही रहिया आहिनि थाणा में अॻे बेरेकियूं बि हूंदी हुयूं बंगला हूंदा हुआ माण्हुनि जा हाणे बि आहिनि हाणे बि नयूं बिल्डिंगियूं ठही रहियूं आहिनि